भोपाल जिले में शिक्षा रोजगार और सामाजिक स्थिति के मामले में महिलाओं के सामने निम्नलिखित मुख्य चुनौतीयाँ हैं जैसे पहला सामान अवसर की कमी भोपाल जिले में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर नहीं हैं शिक्षा और रोजगार के लिए उन्हें लड़ना पड़ता हैं इसके साथ ही सहयोग की भावना का ना होना महिलाओं के लिए पारिवारिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर सहयोग की भावना ना के बराबर ना उनका परिवार उन्हें किसी काम या शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है और ना ही उन्हें समाज इन दोनों क्षेत्रो में आगे बढ़ने के लिए सामान अवसर प्रदान करता है इसके बाद भी यदि औरतें इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उन्हें लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता है महिला कार्यकर्ताओं या महिला कर्मचारिओं को पुरुषों की तुलना में कम तनखाह दी जाती है और उनसे उम्मीद कर की जाती है कि वो कम से कम काम कर पाएँ जिससे कि उन्हें कम से कम रोजगार मिले